آپ اپنے دوڑنے کے معمول میں طاقت اور لچکدار تربیت کو کیسے شامل کرتے ہیں آپ کا ورزش کا معمول کیا ہے میں ہمیشہ صبح اٹھ کر ایکسرسائز ضرور کرتا ہوں جس سے کہ میں اپنا آپ کو آرام محسوس کر سکے تھوڑا اچھل کود رننگ دوڑ وغیرہ بھی کرتا ہوں اور ڈنڈ بیٹھک ٹیپس وغیرہ بھی لگاتا ہوں جس سے کہ پورے شریر کا جو سنتلن ہے وہ سکون دائق ہوتا ہے اور صبح میں ریس لگا کر تھوڑا تن بیٹھک ڈپس وغیرہ اور ہاتھ پیر ہلا کر اور پیڈ وغیرہ کرنے کے بعد تھوڑا سکون دائق محسوس کرتا ہوں جس سے کہ میرا جو پورا بدن جو ہے وہ سافٹ اور لچک دار رہتا ہے ہمیشہ ہی صبح میں سب سے پہلے یہی سب سے پہلے اٹھ کر ایکسرسائز ہی ضرور کرتا ہوں